हेलो द पोसरो द पोसऱ्यार शोप लागना फोन लागला आं आं म्हल्यार म्हाका हें जाय आसलें तांतियां मिगे गांवटी कशें खसें तांती आं म्हाका दोन डजन तातियां जायी मिगे ना नाल्ल कशें हा मोटे आहात मगे कांय बारीक गे ना म्हाका मात्शें मोटेत जाय सगळें फिक्स दवरनाका मात्शें कितें कमी कर म्हाका सामान खूब जाये हय हय म्हाका मात्सो नाल मगे पंचीस पन्नास नाल जाय मोटे मोटेत जाय आं बारीक नाका मोटेंत दवर आनी हय हांव तुका काडून दवर गे सद्याक मागीक हांव येवन पळयतां आं आनी जो ये आसा मगे आमटान हा कोलायिल्ली जाय आसलीं

चींन चिचेची चिचेची जाय म्हाका पूण अशें कोल्लायिल्ली जायी कोल्लायिल्ली आसचीना हां तीं एक काडून दवर मगे आं हय हय तीं तीं तीं दी हें कर एक किलो कर तीं एक किलो तीं घालून दवर आनी तेल आहा मगे खोबरें हय हय हय हें एक लीटर तेल दवर हेचें गांवटी आनी किदें आनीक किदें आहा भाजी कसलीं हा तांबडी आहा आं तांबडी तांबडी तांबडी काडून दवर दोन दोन मुळें कशें गे आं आं आं चुडी एक आं वीस रुपया मगे तोड्डा कोणगां आहा आं आं आनी हें ना गे वांयगी ना व्हय व्हय तीत गे भर्तो करूंक जाय आं आसा मगे आं तीं काडून दवर आनी आं ओके ओके आं फाल्या येता काडून दवर पाल्याच खातचीर काडून दवर आं आयजची नाका आं आं आं बरें हां काड़ून दवर हय फाल्या सकाळीं येता धांक सुमार येता आं धांक येता आं आं आं हय हय सकाळीं धांक धा म्हळ्यार मात्शी पयलीत येतलें आं हें काडून दवर आनी हें हां फेणी फेणी फेणी फेणी गे हय माडाच्यो माडाची

हय हय एक लीटर आं आं आं आं ना जाय हय हय एक एक बोटल पळय मेळटा जाल्यार तुका आं ओके ओके हां ओके फाल्यां येता चल बाय आं बरें आं हय करता आं बरें बरें बरें